बैसागो जों बर'फोरा बैसागो फोरबो फालियो बैसागोआव जोङो माइब्रा जुमाइ सङो माइब्रानि अबं मोजां मोजां गोदै गोदै जुमाइ सङो आरो माइब्रा माइरंनि फिथा देयो एन्थाब सिथाव थावनि फिथा सिबिं लाडु नालेंखर लाडु अनेक रोखोमनि फिथा सावनानै जोङो बैसागो फोरबोखौ फालियो बैसागो फोरबो फालिनानै आरो मागो दमासि सफैबा जोङो मागो दमासियावबो फिथा सौराय जानानै फिथा सौराय देनानै बेफोरखौबो जोङो फालियो माबायो जों बर'फोरा अनेक रोखोमनि फिथा सिथाव सावनानै फोरबोफोरखौ फालियो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जों बैसागो फोरबोआव बैसाग मासनि सैथ मासनि जोबथा दिनाव जोङो मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैखांना बैसाग मासनि एक तारिखाव जोङो जानाय लोंनाय खौ फालियो सैत मासनि जोबथा दिनाव जोङो खुंखा सङो खुंखा संनानै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होयो गोखा गोखै सङो जायो बिदाय होयो आरो बा अनेक रोखोमनि जों माबायो आरो जोङो जोंनि बर'फोरा अनेक सङो नारजि मैगं नारजि अमा बेदर अनला दाउ सबाय दाउ मैथा ना मैथा खांख्राइ लाफा मैद्रु नाफाम बाथोन संनानै जोङो अनेक माबायो जानाय लोंनाय माबायो आरो सोरबा आलासि फैबा जोङो अनेक रोखोमनि जानाय लोंनाय माबानानै जाहोयो जाहोनो मोनोबा गोजोन मोनो माबायो फुजा फोरबोफ्रावबो जोङो अनेक जानाय लोंनाय खालामनानै रंजा खुसि माबायो बिदिनो अनेक माबायो जोङो आरो बिदि मागो दमासि फोरबो जेरावबो जानाय लोंनाय माबानानै माबायो आरो नारजि सबाय संनायाव नारजि अमा बेदर संनायाबो जों जि मोजां मोनो आंथ' नारजि अमा बेदर संनो नारजि अमा बेदर जानो मानिमुनि अमा बेदर दाउ अनला बेफोरखौ संनानै अनेक रोखोमनि जोङो सङै खुरै जायो बानायो न'आव गोसो बायदि सङो गोसो बायदि जायो जोङो बेबायदिनो अनेक जायो आरो बेफोरबायदि संनानै जानो मोनोबा मोजां मोनो संनो खुरनो आं बिराद मोजां मोनखायो ओरैनो जों ज' ज' संनानै खुरनानैबो जायो आरो जोङो जानाय लोंनाय मागो दमासि समाव नारेंखलनि लाड्डु सिबिं लाड्डुफोरखौ अनेक रोखोमनि होनानै जों गोथावसिन खालामनो हायो नारेंखल लाडु बानायनो थाङोब्ला जोङो ओरै नारेंखलजों लोगोसे सिनि आरो इलाइसि आरो ओइ ओरैनो एसे गोथावसिन जानायनि खमला गोराननि बिगुरखौबो होनानै जों नारेंखल लाडु बानायो आरो सिबिं लाडु बानायनायाव जोङो सिबिंखौ एवनानै लाग्रोयो एसे बेनि उनाव गुरखौ गुदुं खालामनानै बेजों गुरजों सिबिंजों माबानानै लाडु बानायो ओमफ्राय आरो ओरै थावनि फिथा सावोबा जोङो खायसेया थावनि फिथायावबो सिबिंफोर एसे एनै होफायो आरो बिदिबाबो गोथाव जायो बिदिनो अनेक बानायो मोजां मोजां बानायनानै जायो ज'मा ज'मा जों रंजा बाजाबो फालियो बैसागो मागो बेफोरावबो